جب پہلی مرتبہ میں نے کھانا بنانے کا تجربہ کر رہا تھا تو میری میں بہت کشمکش میں تھا کہ کس طرح سے اس کو میں کھانا کا تیار کروں تو میں نے اپنی والدہ کو کال کیا تو انہوں نے مجھے کھانا بنانے کا طریقہ بتایا تو اس طریقے پر میں نے عمل کیا تو میرا کھانا اچھا تیار ہوا اور پھر اس کے بعد سے میرے لیے وہ پریشانیاں ختم ہو گئیں تو انہوں نے مجھے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو وہ گوشت بنانا ہے تو کس کس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے تو اس طرح سے میں نے کھانا بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور میرے لیے پھر وہ پریشانی دوبارہ نہیں ہوئی اور جب مجھے کوئی نئی ریسیپی بنانا ہوتا ہے یا کوئی نیا کوئی نئے طریقے کا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی والدہ کو کال کر لیتا ہوں یا یوٹیوب کی مدد سے اس کی ریسیپی دیکھ لیتا ہوں جس کی وجہ سے اب میرے لیے کھانا بنانا بہت ہی ایزی اور آسان ہو گیا ہے